मैं अभी तक किसी रंगीन क्लब का हिस्सा नहीं बनी हूँ लेकिन जिन जिन लोगों ने मुझे बताया है कि वहाँ पर बताया है कि क्लबिंग कैसे होती है पार्टीज़ कैसे होती हैं ये सब कुछ शोशल मीडिया और टी वी और मूवीज़ इसमें आप लोगों को पता ही होगा कि क्लबिंग कैसी होती है एक नॉर्मल से ये सारी इसकी टाइमिंग हमेशा रात के नो बजे के बाद से होती है मतलब रात के नौ से लेकर ग्यारह बारह एक दो यह टाइमिंग होती है और क्लबिंग ज़्यादातर बड़े बड़े शहरों जैसे भोपाल जबलपुर इंदौर बाकी सभी बड़े शहरों में ही क्लबिंग का टाइ क्लबिंग ज़्यादा होती है जो छोटे गाॅंव ये छोटी तहसीलें हुईं छोटे शहर हुये यहाँ क्लबिंग बहुत कम ही लोगों को पता होगी क्लबिंग जो ये रंगीन क्लब हैं यह ज़्यादातर बड़े शहरों में होता है इसमें स्मोकिंग ड्रिंकिंग इसमें स्मोकिंग ड्रिंकिंग ड्रग्स ये सब कॉमन बात होती है इसमें लाउडस्पीकर लाउड सोंग्स बजते हैं सारे तड़क भड़क चिल्ला चोट वाले ऐसे सोंग्स होते हैं ये सारे सोंग्स और मुझे लाउडस्पीकर्स नहीं पसंद लाउड सोंग्स नहीं पसंद इसमें टाइमिंग बहुत रात तक होती है जिसकी वजह से इनको सुनना बहुत मुश्किल होता है इनको अटेंड करना मुश्किल होता है कई लोगों को लाउड सोंग्स नहीं पसंद किसी को देर नाइट तक पार्टीज़ करना नहीं पसंद वह लोग क्लबिंग में नहीं जाते कई लोग जाते नहीं है कई लोगों को जाना पता ए पसंद ही नहीं है